हमरा सबसे जे खाना पीना बनय छै दाल चावल रोटी सब्जी तरुआ कचरी इसब बना लै छी और लिट्टी समोसा छोला भटूला इसब के हमसब ना सीखली एहि लेल हमरा सबके ओसब ना बनाबे अबै छै हमरा सबके लिट्टी समोसा ना बनेली साधारण खाना हमसब सब रंग के बना लै छी जे अपना दिस के अय पुआ पूरी खीर सब्जी इसब बना लै छी आओर छोला भटोला समोसा चाट इसब हमरा सबके हि बनै है